हाँ मौर्य संदीप से बात हो रही है हाँ मेरा नाम शोभना है और मेरा ऑफ़िस है तो उसको रिनोविट कराना है तो ये विजय नगर साईट पर हाँ हाँ तो वो वहाँ हम्म हाँ हाँ बिल्कुल नहीं मुझे पूरा रिनोवेशन करना है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो उसके लिए मैंने आपको कॉल किया है कि वो उसमें क्या मतलब जो न्यूज़ थी नई चीज़ें आई है वो क्या

अच्छा हम्म हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

हाँ अच्छा हाँ हाँ

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मेरी फ्रेंड है उसका ऑफ़िस है उसने रिनोवेट करवाया था वो मतलब बीस बाई तीस के आस पास का एरिया था उसका तो उसने बताया था की मतलब दो ढाई लाख के आस पास लगा था उसका रिनोवेसन में तो वो मैंने कहा कि चलो उसने मुझे बताया आपका नंबर तो फिर मैंने कहा बात करती हूँ आप से श्वेता जै हाँ श्वेता श्वेता जैन हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ हाँ हाँ ठीक है सर तो हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है ठीक है हाँ हाँ हाँ ठीक है तो मैं आपको बताती हूँ फिर कॉल कर के तो फिर अपन चलेंगे फिर देख लेंगे ठीक है ओके ओके बाय बाय बाय